جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ علی گڑھ ضلع میں کچھ عام سماجی یا ثقافتی رسم و رواج مطلب وہ کون سے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو علی گڑھ کی چائے بہت زیادہ مشہور ہے جو لوگ آپس میں مطلب جب بیٹھتے ہیں تو وہ ضرور پیتے ہیں اور ایک علی گڑھ میں ایک بھائی کہنے کا رواج ہے جسے سن کر مطلب کسی اجنبی کو دیکھ کر بھی اپنے پن کا احساس ہوتا ہے یہاں پر اردو کا چلن بہت زیادہ ہے جب ہم کسی سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی اپنے سے بات کر رہے ہوں اور جب کوئی اردو میں باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کسی کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں اور اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ایک خاص گرے کلر کی شیروانی پہنتے ہیں اور یہاں اگر یونیورسٹی میں بات کریں علی گڑھ کی تو وہاں پر جو ڈپارٹمنٹ کے نام لکھے ہوتے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ اردو میں بھی نام لکھا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر نیچے رسالہ عامہ لکھا ہوا ہے جو کہ ہمیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے